हाँ भइया अविनाश से बात कर रहे है सब्जी की दुकान से अच्छा अच्छा सोरी भइया सोरी तो हाँ भइया ये बोल रही थी मैं हमारे घर मेरे बेटे की शादी है अगले महीने की उन्तीस तारीख को तो मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी हाँ भइया हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जो मिक्स वेज में जो भी सब्जियां लगती हैं

जी भइया जी हाँ तो मैं ये बोल रही थी गोबी दस किलो कर दीजिएगा और मटर दो किलो और बाकि की सब्जी है वो दो दो किलो कर दीजिएगा ठीक है और आलू कर दीजिएगा एक बोरा आलू भेज दीजिएगा आलू कैसे चल रहा है तीस रुपए किलो है हाँ तो एक काम कीजिएगा पन्द्रह किलो दे दीजिएगा ठीक ठीक है भेज दीजिएगा तो हाँ डिस्काउंट मिलेगा केवल डिस्काउंट मिलेगा कुछ ठीक है तो टोटल कितने का सामान हो गया हाँ ठीक है तो आप पहुँचा दीजिएगा मैंने आपको जैसा कि तारीख बता दी है अगले महीने की उन्तीस तारीख को शादी है तो तो आप छब्बीस तारीख को पहुँचा दीजिएगा ठीक है